वैसे तो गेम खेलना मुझे पसंद बहुत पसंद है पर मैंने जिंदगी में एकबार एक सच में रियलिटी गेम खेला था हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट आया था मतलब एक ऑर्डर आया था सिलाई के लिए तो हमको दस दिन के अंदर सौ जोड़ी कपड़े तैयार करने थे और मेरी टीम में सिर्फ चार लोग थे और कपड़े भी शादी वाले कपड़े थे तो वो मतलब मैंने ये सोचा था की यार ये जिंदगी का मेरा एक खेल है और इसमें मुझे मतलब जीत हासिल करनी है मतलब सौ जोड़ी कपड़े और दस दिन बहुत कम होते हैं और शादी वाले कपड़े में तो बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता था तो एक एक पल को तो मैं काफ़ी निराश भी थी पर नहीं मैंने सोचा कि नहीं मुझे मेरी टीम पे पूरा भरोसा है हम चार लोग मिल के दस दिन के अंदर सौ जोड़ी कपड़े कम्प्लीट करके रहेंगे स्टार्टिंग में तो हमको बहुत परेशानी हुई क्योंकि जिस दिन हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिस दिन हमको वो ऑर्डर मिला था उस दिन हमारी कुछ दो एक मशीनें थी वो खराब हो चुकी थी मतलब वो पहले से खराब थी पर वो ठीक नहीं हो पाई थी तो वो हमारे लिए माइनस पॉइंट था की दो मशीनें खराब और हमारे पास सिर्फ तीन मशीनें हैं हम कैसे करेंगे एक इंसान तो खाली रहेगा हमने काफ़ी प्रयास किया कि हम वो मशीन को ठीक कर लें काफ़ी मैकेनिकल को दिखाएँ जो मशीन सुधारते हैं उनको दिखाएँ तो बोलते हैं कि दो तीन दिन तो लगेगा मशीन ठीक होने में सामान बाहर से लाना पड़ेगा तो हमने उनको मशीन दे दी आप ठीक करके दे दीजिएगा तो जो एक हमारा जो मेम्बर खाली था मतलब उसका मशीन थी नहीं तो हमने सोचा कि हम उससे कटिंग करवा लेते हैं तो उसने हमको कपड़ों की कटिंग करके दी जब तक उसकी मशीन ठीक नहीं हुई तब तक की उसने हमारी कटिंग करने में काफ़ी मदद करी हम लोग लगभग हमारे छ सात दिन कम्प्लीट हो चुके थे और हमारे सिर्फ पचास जोड़ी कपड़े तैयार हुए थे उस समय हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये ऑर्डर हमारे हाथ से चला जाएगा जितनी हमने मेहनत करी है वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी हमको हमारी मेहनत का भी पैसा नहीं मिलेगा मैं और मेरी टीम बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी हमको समझ में नहीं आया था कि हम क्या करें फिर जिसके पास हमने मशीन सुधारने वाली थी उसने हमको मशीन लाके दी सातवें दिन फिर हमने काम चालू किया वह हमारी उम्मीद टूटी नहीं थी हम लोग यही सोच रहे थे कि ठीक है जो भी होगा देखा जायेंगे हमको लास्ट स्टेज तक हार नहीं माननी है धीरे धीरे हम काम करते गए करते गए दिन हमारे लगभग अस्सी ऑर्डर कम्प्लीट अस्सी जोड़े कपड़े कम्प्लीट हो चुके थे मात्र बीस जोड़ी कपड़े बचे थे और दो दिन का समय बचा था हमको काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि बीच में लाइट जा चुकी थी अंधेरा हो चुका था और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें फिर हम सब लोगों ने मिल के कुछ लाइट वगैरह का जुगाड़ किया कुछ मोमबत्ती वगैरह जलाई मतलब रात में भी हमने काम किया और मेरी टीम इतनी अच्छी थी कि उन लोगों के अंदर इतनी समझदारी थी कि अगर कोई ऑर्डर लिया है तो उसके लिए जी जान लगा देनी है काफ़ी हद तक मेरी कुछ कैंडिडेट कि तबियत भी खराब हो गई थी जो मेरे टीम मेम्बर थे उनकी तो फिर भी तबियत खराब होने के बावजूद भी उनने काम किया और जब दस दिन कम्प्लीट हुए तो हमारे सौ जोड़े कपड़े लगभग कम्प्लीट हो चुके थे मतलब वो मेरे लिए गेम की तरह था बीच में बहुत डर भी लगा कि कहीं हम हार तो नहीं जाएँगे पर हमने हार नहीं मानी और आख़िरकार हमारी उस गेम में जीत हुई और हमारे सौ जोड़ी कम्प्लीट हो चुके थे मेरे लिए तो वो गेम ही था जिसने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया कि भाई मुश्किल समय में हमारी टीम कैसे साथ देती है एक दूसरे का और कैसे एक दूसरे का हाथ बंटाती है और हमने वो गेम जीत लिया था तो मेरे लिए तो वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम था